हूँ पहाड़के जे मन्दिर छै से कोन बढ़िआँ यऽ अहाँ सभके हँ धरा हँ तऽ ई सभ हूँ ई सभमे मन्दिरमे जे छै जाइमे जे छै कतेक किराया लागै छै हँ धरारा जाइमे अच्छा आओर कोनो आओर कु आओर कोनो मन्दिरके नाम बतबू मन्दिरके सिहेश्वर सिंघेश्वर जाइमे केतना रुपिआ लागै छै हाँ अढ़ाइ सए टका लागै छै हँ

अच्छा हूँ दुटा जे छै मन्दिर भेलै सहए ने आओर मन्दिरके नाम बतबू हँ आओर मन्दिर जे छै बढ़िआँ कोन बढ़िआँ होयतै अच्छा ठाम हूँ हूँ ओतऽ जाइमे कते ओतऽ जाइमे जे छै कए रुपिआ लागतै किराया

सए टका मे जी

तैँ हम हँ

आओर किछु

हँ बहुत मे छै

आओर जे छै

हूँ हँ तऽ ओतए जाइमे कतेक किराया लागै छै ओतऽ ठीक छियै